اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے کلاسک زبان کی مدد سے بارہویں صدی کے آس پاس ترقی کرنا شروع کی اردو ہے عربی ہندی فارسی پنجابی ترکی اور سنسکرت کے سنسکرت سے بہت سارے الفاظوں کو لے کر اپنا دامن کو وسیع کیا اردو فارسی عربی رسم الفاظ میں لکھی جاتی ہے اگر آپ اردو زبان لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو آپ چھ دوسری زبانوں کو پڑھ پڑھ سکتے ہیں جیسے بلوچی کشمیری فارسی اور پنجابی بھی لکھ پڑھ سکتے ہیں اردو پڑھنے اور بولنے سے انسان کا اگلا حصہ محتحر ہو جاتا ہے جس سے انسان کے فیصلے لینے کی قوت بڑھ جاتی ہے اور تجازیات سہولیات نکھر جاتی ہے اسی وجہ سے سراسر اردو زبان کا خاص صوتی نظام اور گرافک ڈھالا جاتا ہے